हेलो जी भैया उबर ऑटो से बोल रहे हैं हाँ भैया हाँ मुझे एक हाँ एक रिक ऑटो आरक्षित करना है भैया हाँ भैया भोजपुर जाना था भैया हाँ हम तीन लोग है भैया आप कहाँ पर हैं अभी क्या न्यू मार्किट हाँ भैया आपको हाँ हाँ जहाँ का मेरा पता है वहाँ पे आने में आपको कितना टाइम लगेगा क्या तीस मिनट भैया थोड़ा जल्दी करिएगा ना भैया ठीक ठीक कोशिश करिएगा भैया जल्दी आ जाएँ हाँ हाँ हाँ भुगतान मैं हाँ आपको भुगतान मैं हाँ हाँ भुगतान कर दूँगा भैया जी जी हाँ हाँ आप निश्चित रहिए मैं आपको हाँ पूरा भुगतान कर दूँगा और आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा वहाँ पर आप जल्दी आ जाइएगा बस हाँ हमें भी जल्दी निकलना है